नमस्ते भैया नमस्ते नमस्ते भैया बोलिए भैया अच्छा दस हजार के अंदर में आपको फोन चाहिए जी भैया मिल जाएगा भैया जी बिल्कुल बिल्कुल वीवो ओप्पो रेडमी ये सब मिल जाएगा भैया जिस कम्पनी का चाहिए होगा भैया उस कम्पनी का मिल जाएगा रियलमी का भैया जी जी बिल्कुल मिल जाएगा रियलमी का जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा कैमरा भी अच्छा है जी भैया रियलमी का भैया सब बढ़िया है कैमरा बढ़िया है बैटरी बैकअप बढ़िया है टचइस्क्रीन दिख ही रहा है बड़ी इस्क्रीन है इसकी जी भैया सब कुछ बढ़िया है उसमें और भी बहुत सारी कंपनियाँ हमरे पास हमारे पास है बीबो है ओप्पो है समसंग का है समसंग का फोन लेकिन थोड़ा कॉस्टली पड़ता है पता है आपको समसंग आपको लेने का मतलब थोड़ा सा महंगा लेंगे तो रहे अच्छा रहेगा आपके लिए बहुत सारी कंपनियाँ अगर आप जी भैया बोलिए

थोड़ी महंगी मोबाइल लेंगे चार पाँच हजार से चौदह पंद्रह हजार तक जी भैया उतने में बिल्कुल बहुत बढ़िया मोबाइल आपको मिल जाएगी जिस कंपनी की चाहेंगे उस कंपनी की मिल जाएगी आप नगद अगर उतना हार्ड कैस पर के लेंगे तो आपको ब्लूटूथ पर ऑफर चल रहा है फ्री में मिल जाएगा त्योहार के वजह से जी जी भैया बिल्कुल ब्लूटूथ ऑफर में मिल जाएगा आपको वन प्लस लेना है भैया बीस हजार भैया कम से कम जी भैया बिल्कुल बीस हजार तक पड़ेगा बढ़िया है वन प्लस भी ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं उसमें हार्ड कैस देंगे तो थोड़ा सा आपको फायदा रहेगा कि मतलब ब्लूटूथ पर ऑफर मिलेगा ई एम आई पर भी जाएंगे तो मिल जाएगा हमारे यहाँ से जैसे मतलब आपको चाहिए होगा वैसे मिल जाएगा जी जी जब जब जब आपकी इच्छा हो आप आ जाइए जिस कम्पनी का कहेंगे उस कम्पनी का मिल जाएगा बढ़िया बढ़िया वन प्लस बढ़िया मुवाइल है सब उसके फीचर्स ओचर्स बहुत बढ़िया है कैमरा बहुत है कैमरा एक बहुत बढ़िया कैमरा है उसका महेंगी मुवाइल भैया लेंगे तो जाहिर सी बात है अच्छी रहेगी किसी भी कम्पनी की हो अगर महंगा मुवाइल है तो अच्छा है जी जी भैया बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया है प्रोसेसर बहुत बढ़िया है उसका रैम बढ़िया है बैटरी बैकअप बढ़िया है जी जी भैया ठीक है नमस